जी हाँ शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल कुछ आसन पद्मासन योगासन व्यायाम आसन इत्यादि हैं जिन्हें हम योग का अभ्यास करते समय शामिल करते हैं इनमें मुख्यतः पद्मासन और योगासन है इनके माध्यम से हम हमारे शरीर को मजबूत बना सकते हैं और मांसपेसियों को भी मज़बूत बनाने में इन्हें काफ़ी योगदान महसूस होता है पद्मासन के माध्यम से हम हमारे पैरों को मजबूत बनाते और शारीरिक मांसपेशियों का खिंचाव भी होता है जिसके माध्यम से हमारा शरीर फिट रहता है